हम जे कुर्ती लेलहुँ हँ एकर कपड़ा जे छै मतलब मिक्स अछि किछु आओर कलर भी जाइत छै मतलब साफ करै छिअ तऽ कलर ओलर निकलि रहल छै कपड़ा बढ़िओ नहि बता रहल छै